पढ़ै लिखैके विद्यार्थीके लिखैके चाही लिखैके आदत डालैके चाही लिखलासे कि होइ छै ओकर लिखावट सुन्दर होइ छै आओर लिखैके क्रममे जे वर्ड शब्द हम लिखै छिए ओ शब्द हमर दिमागमे चित्र बनिके सेट हो जाइ छै जकरा कारण आसानीसे याद होइ जै छै कोइ भी चीजके हम बहुत जल्द याद करि लै छिए लिखैसे फायदा ई छै कि लिखबै तऽ ओकर शब्दके चित्र छै से हमरा दिमागमे बैठि जाइ छै जे बहुत आसानीसे ओकरा हम समझि लै छिए आजकल कि छै लोक करै कि छै आजकलके विद्यार्थी कि लैपटॉपपर टाइप करि दै छै आओर ओकरोसे आसान छै कि बोलिकरि टाइप करि लै छै ई कारणसे आजकलके विद्यार्थी ओतना तेज नहि होइ पा रहलै हँ पहिले जमानाके लोक लिखै रहथिन रहै जिससे हुनकर हैण्डराइटिन्ग बनै रहनि रहै आजकलके विद्यार्थीके ओतना हैण्डराइटिन्ग नहि बनै छै काहे कि आजकलके विद्यार्थी लिखैले चाहै ही नहि छै कोई भी चीजके फोटोकॉपी करबै लै छै जाके मारकेटमे आओर मास्टर साहेब भी बहुत सारा कोचिन्गमे बोर्डपर लिखैके बजाय ओ सारा मैटर इन्टरनेटके द्वारा कलेक्ट करि लै छै मतलब एकट्ठा करिके आओर प्रोजेक्टके माध्यमसे पढ़ै दै छथिन जे ई गलत छिकै विद्यार्थीके पढ़बैके तरीका ई बिल्कुल नहि छै विद्यार्थीके बोर्डपर लिखिके पढ़ैए ओकरा बोर्डपरसे उतारै ले अपना कॉपीपर उतारै ले कहिए उतारैमे लिखावट ओकर बढ़िआँ होतै आओर लिखैके क्रममे जे शब्दके रूप होइ छै जे ओकर आकार होइ छै ओ दिमागमे सेट हो जाइ छै जे सब बहुत आसानीसे याद हो जाइ छै विद्यार्थी लोकके पहिले जमानाके लोक लिखै रहथिन रहै लिखैके आदत डालै रहथिन रहै दुइ घण्टा चारि घण्टा पढ़ै रहथिन रहै बैठै रहथिन आइके डेटमे कि छै कि लिखैके आदत ही नहि छै विद्यार्थीके इसलिए ओ बैठि नहि पाबै छै दुइ घण्टा चारि घण्टा आजकल हर चीज असानीसे ने नेट द्वारा उपलब्ध करि लै छै खोजि लै छै ओकर बाद छै से ओकरा फोटोकॉपी करिके यूज करिके बस परीक्षा पास करि जाइ छै तऽ विद्यार्थी लोकके लिखैके चाही कम्प्यूटरके लैपटॉपके आओर फोटोस्टेटके जतना कमसे कम यूज करै ओतना बेहतर छै हालाँकि विद्यार्थीके कम्प्यूटरके नॉलेज तऽ हुएके ही चाही लेकिन पढ़ाईमे बाधा बनि जाइ बनि जाइ अइसन भी कम्प्यूटरके नॉलेज नहि हुएके चाही कि हम हर चीज कम्प्यूटरेसे करि लिए लिखैके जरूरत ही नहि पड़ै ईसब विद्यार्थीके लिए बहुत खतरनाक छै हानिकारक छै